हांव उंचायेक भिना कारण पयलीं ल्हान आसतना म्हाका उंचायेचो खूब भंय दिसतालो म्हाका खूब चड वयल्या मजल्यार बी जर वयल्यान जर पयलें गॅलरींतल्यान जाल्यार म्हाका पयलीं खूब भंय दिसतालो ल्हान आसतना बट आतां तितलो भंय दिसना जितलो पयलीं दिसता कारण आतां आमी ज्या जाग्यार रावता ती तिसरी मजली आसा सो वयल्यान जेन्ना हांव पयता तेन्ना म्हाका आतां संवय जाल्या उंचायेचो आनी क्लायबिंग सुद्दां करता आसतना असो खूब भंय असो दिसना एक एकदां मातसो भंय दिसता बट असो सांगपा सारको असो दिसना जशे लोक म्हणटा फोबिया आसता तसो इतलो भंय दिसना पूण थोड्या लोकांक तसो खूब भंय दिसता पुणून म्हाका तसो वयल्यान पयल्यार भंय दिसना